हलो जी हाँ मैं ट्रेवल एजेंसी से बात कर रही हूँ जी मैम बिल्कुल मैं आपको गाड़ियां तो मैम काफ़ी सारी हैं तो आपको कैसी गाड़ी चाहिए ये आप बता सकती हैं जी मैम तो मैं दस लोगों के लिए इस्कार्पियो कर दूँ मैम उसमें आसानी से इस्कार्पियो में बैठ जाएंगे सभी लोग और आपके बच्चे सामान भी सेफ्टी से रखा रहेगा मैम दस लोग हैं तो दस लोग के हिसाब से पंद्रह हज़ार रुपए होते हैं तो आप बताइए फिर हाँ मैम आप कल कितने बजे निकलना चाहती हैं मुझे वो चीज़ बता दीजिए हाँ मैम हाँ गाड़ी कल तक आपके यहाँ पे पहुँच जाएगी टाइम से आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए मेरा जो गाड़ी वाला है वो आपको टाइम से पहुँचा देगा इंदोर और सेप्टी के साथ मैम जी ठीक जी ठीक है मैम तो मैम आप पेमेंट कैश करेंगी या फिर ऑनलाइन करेंगी जी ठीक है मैम ओके मैं गाड़ी भेजती हूँ आपके लिए वेलकम